हाँ क्यों नहीं हर बच्चे को मौक़ा मिलता है एक बार कि वह संगीत में भाग ले जैसे इस्कूल में होता है पन्द्रह अगस्त होते हैं छब्बीस जनवरी होता है तो वहाँ पर भी मौक़ा मिलता है गाने का गाने बजाने नाचने का और एक बार अपने दोस्त की शादी में चले गए थे इलाहाबाद तो वहीं पर वहाँ पर ऑर्केस्टा किया गया था तो कुछ लोग गाना गा रहे थे दो भाग दो पार्टीशन्स में किया गया था एक पार्टीशन्स में डान्स हो रहा था लड़की थी सब दो दो तीन डान्स कर रही थीं डी जे बज रहा था एन्ज़ॉयमेन्ट हो रहा था और एक तरफ़ बच्चों को जो बच्चे थोड़ा गाते गाते हैं ख़ुद से माइक़ दिया जा रहा था बारी बारी गाने वाने का तो मुझे भी इन्टरेस्ट था उसमें तो मैंने भी बोला कि ठीक है एक बार मुझे भी मौक़ा दो मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी माइक़ दिया गया तो मैं भोजपुरी गाना जोकि बहुत मन से गाता हूँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं वहाँ पर भोजपुरी गाना गाया दो तीन तो बहुत सारे लोग मुझे रेस्पेक्ट दिए कि आप इतना अच्छा गाते हो इतना अच्छा आप इतना आपका अच्छा कण्ठ है सुरीला कण्ठ है आपका तो आप कैसेट क्यों नहीं बनाते हम कहे नहीं भई नहीं भाई पढ़ना लिखना है बस यह एन्ज़ॉयमेन्ट के तौर पर मैंने जोकि यहाँ पर पार्टीशन्स किया है तो अभी मेरी बहन की शादी थी तो इसमें भी सब बाजे वाले बाजे वाले थे बहुत अच्छे से बजा रहे थे गाना वाना और वहाँ पर हमने उनके गाने बजाने को देखकर डान्स वान्स भी करने लगा दोस्तों के साथ में तो मुझे यह गाना बजाना और डान्सिन्ग सिन्गिन्ग यह सब अच्छा लगता है इसमें हमलोग बहुत ही अच्छे से सफ़र किए हैं सब लोग करते हैं गाँव में देखेंगे आप कि मुण्डन होता है गाँव में हर एक फ़न्क्शन में संगीत का समारोह रखा जाता है जैसे किसी के घर मुण्डन हो शादी हो विवाह हो तिलक हो बरच्छा हो या फिर ऐसे ही जनम दिन हो तो वहाँ पर डी जे से या फिर महिलाएँ गाती हैं तो जो जिनसे जो बच्चे वच्चे हैं जो बच्चे होते हैं बूढ़े होते हैं वह लोग भी डान्स डान्स नाचते गाते हैं हाँ गाने सुनते हैं बैठकर संगीत को संगीत का भरपूर आनन्द उठाते हैं तो संगीत एक ऐसी चीज़ है ही जो जिसके न रहने से लाइफ़ का रंग फ़ीका पड़ जाता है और होने से लाइफ़ में अन्धकार छाया भी अगर लाइफ़ में पूरा अन्धकार छाए भी संगीत को सुनने के बाद प्रकाश छा जाता है